اسلام علیکم جی اللہ کا کرم ہے نہیں آپ کو ہم تو لکڑی والے بول رہے ہیں

اچھا سال کی لکڑی تو بہت مہنگی آتی ہے سال کی لکڑی تو یہ ہے کہ ہزار روپے اسکوائر فٹ ملیے گا آپ کو نہیں نہیں سستی میں تو دیکھیے جامن ہے اور ہے یہ ہے آم ہے یہ سب تو سستا میں مل جائے گا لیکن وہ لکڑی بہت مہنگی آتی ہے سال کی لکڑی تو بہت مہنگی آتی ہے سمجھے نا سال کی لکڑی سال کی لکڑی اگر ایسے لیجیے گا جیسے کہ اس کے لیے پلنگ ولنگ کے لیے اگر لیجیے گا تو اس میں فرنیچر کا جو ہے تھوڑا سیٹ کے لیے تو کم سے کم آپ کو لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا پڑ جائے گا چالیس پینتالیس کا تو آم کا جامن وامن کا یہ سب پڑ جائے گا یہ لکڑی بھی بہت اچھی ہوتی ہے ہوں سال کی لکڑی بہت مہنگی آتی ہے ہاں وہ تو رہتا وہ سب تو سستا مل جائے گا لیکن سال کی لکڑی جو چاہیے تو وہ تو بہت مہنگی آتی ہے سال کی سال کا لکڑی اچھا ہوتا ہے ہاں ہاں تو اس میں بھی ہوتا ہے تو وہ تو مل جائے گا آپ کو کم میں

تو وہ لکڑی سال کا پہلے آکے آپ آپ جو ہے نا آکے دیکھ لیجیے سب لکڑی کو آپ کو فرق سب کا پتہ چل جائے گا جو ہے نا ہاں جگہ یہیں پر ہے ارریا میں

جی ہاں ہاں ہاں ہاں آپ آ کے دیکھ لیجیے سمجھے نا آپ کو آج ہی آ جائیے شام تک ہمارا دکان کھلا رہتا ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم